सानसेखालि जोंनाव जोंनि नख'रनिनो आइ आफा आलासि जानो फैदोंमोन बेवहाय आङो आइ आफामोननो सिगाङाव साहा बिस्कुट होदोंमोन आरो बेनि उनाव बेदर ना अमा लाबोनानै आलासिनो जौ इसे लाबोनानै अमा एवनानै आइ आफामोननो जौजों इसे बेदर होदोंमोन आरो बेनि उनाव

आलासिनो ओंख्रि संदोंमोन सबायजों दावजों संबाय आरो मैथा ना अमा एवनाय संबाय जाहोबाय बेनि उनाव आलासिफोरखौ जाहो लोंहो मोजां बिदाय हरदोंमोन बेनिफ्राय आलासि फैयोब्ला आं बिदिनो जोबोर मोजां मोनो मानो होनोब्ला बयबो न'खरनि बाय बाहागि न'खरनि मानसिफोर फैयोब्ला रायज्लाय होनलाय मोखां नुलायलायो रायज्लायलायो बुलायलायो बेवहाय जोबोर मोजां मोनो

आरो बेबायदिनो मागो दमासि जायोब्ला न'खरनि ज' जानानै फिथा सौवराय जाहोयो लोंहोयो साहा पानि ज' लोंलायो आरो बिदिनो सम लायै सम बोथोर लायै बोथोर ज' जों न'निजों न'नि बाय बाहागि ज' आलासि जालायलायो मोजां गाज्रि सावरायलायो फोरमायलायो बेबायदिनो जालायनानै लोंलायनानै ज' रायलायनानै जोङो जोबोर मिनि खुसि थायो आरो जोंबो गामिफोराव थांबा बिदिनो जानाय लोंनाय प्र'ग्राम खालामोब्ला बिदिनो ओंखाम ओंख्रि संलायलायनानै जायो आरो ओंख्रिफोरखौबो जों बिराद मोजां मोजां साजायनानै जायो सङो एखनबा अनलाजों दावजों संनानै जायो एखनबा हांसोजों खुमब्राजों संनानै जायो बेफोरबायदिनो जोङो साजाय साजाय ओंख्रि ओंखाम संनानै ज' जालायलायो आलासि फैबाबो जायो आलासि फैयाबाबो जों बिदिनो साजायनानै ज' नख'रनि गोजा जालायलायो बेफोरबायदिनो जोङो जानाय लोंनाय प्र'ग्राम खालामनानै ज' मिनि खुसि जालायो थालायो आरो बोथोर नायै बोथोर लानानैबो जोंबो आलासि जाहैयो आरो न'खरनि बाय बाहागि बयखौबो लिंहरलायनानै ज' जालायलायो थालायो गोजोनथों